जों दा माइखो मोसौदो हालएवनानै गायो जों निजेनो गायो फुयो आरो खासिदोनो हानानै लाबोना न'आवनो मोसौदो मारा होफैयो आरो मारा होनानै बाख्रियाव सोना दोनबाय माइ गायनायाव जोङो दा न'निनो गोबोर हासारखोनो बाहायनानै गायो उनहालागि खिन्थु उम मा उम बायनाय हासारखो होनानै गायनायबो जानो हागौ आरो मारा माइ हानायखोबो ओ मेचिनदोनो हानाय फैनो हागौ आरो नानायबो लोगो लोगोनो जाखायनाय फैनो हागौ दा जानो हागौ जोंनियाव नुदा फार्मफोराव ओ दै जेनेबा जेनेरेटर दै थिखांनानै मेसेङावबो माइ गायनाय फैनो हागौ दा बर्थमान जोङो अखानि दंग'नि दैदोनो गायो बिनिफ्राय उननियाव आरो गुबुन गुबुन जेबो फैनोबो हागौ न'आ आरो माइ गायनाय बायनाय हासार होनाया बांसिन मोजां जानाय नुनो मोनो दाबो इनिफ्राय आर' उम ओ जों आरो माबादोनो गायबोबाय दंमोन